साढ़ी रसोई च जेह्ड़े बिजली दे उपकरण न उं'दे च मिक्सर बी ऐ ग्राईंडर बी ऐ ओवन बी ऐ ते गैस सलैंडर खा मिगी लगदा ऐ कि बिजली दा उपकरण नेईं ऐ पर एह् बी साढ़ी रसोई च ऐ ते इ'नें इं'दे कन्नै जेह्का साढ़ा तजरबा ऐ ओह् वैसे जिन्ना सरल ऐ जियां कि हून मिक्सर च अस फटाफट सारा किश पीह्ने आं चटनी बगैरा बनानी होऐ जां किश मिक्स करनी आं होऐ कुछ बी तां असान होई जंदा पर जो सुआद असेंगी पैह्ले सिल बट्टै उप्पर औंदा हा जियां चटनी बनानी होंदी ही जां किश कुट्टना होंदा हा मरचां लून त ओह् जेह्का सुआद ऐ ओह् जेह्का मज़ा ऐ ओह् नेईं औंदा ऐ पर असानी एह् के ऐ उसदे च थोह्ड़ी मैह्नत लगदी हा जल्दी होई जंदी ही ते इस्सै च उसदे च मैह्नत लगदी ही जल्दी नेईं होंदी ही पर इसदे च जेह्की ऐ थोह्ड़ी जल्दी होई जंदी तौल होई जंदी ते इ'न्ना गै फर्क ऐ बाकी ओवन च एह् ऐ कि पैह्ले अस चुल्ली उप्पर कोले बचाई बचाई रखदे होंदे हे ते उसदे उप्पर किश अपना भांडा रक्खना ते सब्ज़ी गर्म करनी ते थोह्ड़ा टाइम लगदा हा टाइम लगदा हा पर सुआद बड़ा होंदा हा पर हून एह् ऐ कि ओवन च फटाफट थोह्ड़ा गर्म होई जंदा सारा भांडे इन्ने गंदे बी नी होंदे ते गरम बी होई जंदा पर जिन्ना कि मेरा तजरबा ऐ जां जो बी ऐ कि पैह्ले जेह्ड़ियां चीज़ां हियां ओह् कुदरती हियां होर जिन्नियां ओह् कुदरती हियां उं'दे उन्ने फायदे हे पैह्ले चुल्ली उप्पर रुट्टी बनदी होंदी ही ते लोकें गी गैस बगैरा बी नी बनदी होंदी ही ते अज्जकल गैस सलैंडर उप्पर जेह्की रुट्टी बनदी ऐ ते दिक्खो सारें गी गैस प्रॉबल्म सारें गी परेशानियां पेट दियां परेशानियां बाकी परेशानियां ते इ'न्ना फर्क ऐ सिर्फ सुविधा एह् ऐ कि गैस उप्पर रुट्टी जेह्की ऐ फटाफट गैस जली जंदी असें ज्यादा कोई फूकरां देनी दी जरूरत नी पौंदी ते गैस चली जंदी इन्ना क इसदा फायदा ऐ लेकिन मिगी लगदा ऐ नुकसान बी बड़े न अगर अस एह् गल्ल समझचै ते इसै जेह्के न बिजली उपकरण दे बी ते गैस सलैंडर दे बी फायदे हैन पर सेह्द आस्तै नुकसान बी हैन पैह्ले जेह्के चीज़ां हियां कुदरती उं'दे ज्यादा फायदे हे इन्ना मिकी लगदा ऐ